हीअं त सिंधी भाषा जा घणा मशहूर कवि ऐं लेखक आहिनि उन्हनि सिंधी धर्म लाइ घणो ई योगदानु ॾिनो अथनि उन्हनि मश मशहूर कविताऊं गाना वग़ैरह पाण जे समाज खे हिन ताईं पिण मुखे हिकु सिंधी कवि ॾाढो प्रिय आहे ऐं उहो कवि सिंधियुनि में ॾाढो मशहूर आहे प्रसिद्ध कवि आहे हुन जो नालो शाह लतीफ़ु आहे उन्हनि जो जनमु उण सोरहां सौ उणियासी में थियो हो शाह लतीफ़ु नवां वीचार नवां विषय नई कल्पनाऊं ऐं नई शेलियूं ॾेई करे सिंधी भाषा खे साहित्य खे अनोखो मोड़ु ॾिननि उन्हनि जो रिसालो सिंधियुनि जो मुल्यावान पेशकश अथनि शाह लतीफ़ जो पूरो नालो शाह अब्दुल लतीफ़ पर उओ शाह लतीफ़ खां सुञाणिया वेंदा हुआ सिंधियुनि जा प्रसिद्ध सुफ़ी कवि जे नाले खां पंहिंजो जीवन हिननि भाषा में अॻिया वधायो शाह लतीफ़ु ख़ाली सिंधियुनि में न पर ॿियूं भाषाउनि में बि पंहिंजो विकास कयो आहे अने इन्हनि जूं कविताऊं ॾाढियूं समुझण जहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि अने ॾाढे सुठे नमूने सां उन्हनि पेशु कयो आहे पंहिंजो